हाँ पिछले कुछ वर्षो से बालाघाट जिले में बहुत अंतर आया है यह बदल गया है विशेष रूप से इसके अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे के मामले में बात करें तो काफी बदलाव आया है दोनो में इसके अर्थव्यवस्था भी निरंतर बढ़ती जा रही है हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि भी बहुत हो रही है भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ पर लघु उद्योग कुटीर उद्योग और निरंतर कार्य कर रहे ग्रामीण स्तर पर महिलाओं का एक समूह तैयार किया गया है जो हमेशा कार्य करता है ये स्व सहायता समूह के रूप में कुछ महिलाओं को जोड़ा जाता है और

इस प्रकार के और भी कार्य आते हैं जैसे जिसको सिलाई आती है तो वो सिलाई कर सकता है उसके लिए कपड़े आते हैं माचिस उद्योग जैसे चलाए जा रहे थे बीच बीच में बाँस बनाने वाले छोटे मोटे घरेलू सामान इनको उच्च कीमत पे बेचा जाता है इन्टरनेट बैंकिंग डिजिटल भुगतान वित्तीय सेवा ये सब धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है यहाँ पर और लोगों को काफ़ी इससे सुविधा मिल रही है जैसे कि पहले लोगों को पैसा देना पड़ता था नगद कैश लेकिन अब वो फोनपे के माध्यम से हो जाता है और मोबाइल है तो घर में बैठे बैठे फार्म भी भर सकते हैं ये सब इसका एक बुनियादी ढांचा पहले से बिलकुल अलग हो गया है और समाज में इसमें परिवर्तन बहुत आ गया है